हा मां हिक ट्रेविल्स वारे खे सुञाणींदो आहियां जो की नागपुर सिटी जो आहे उनजो नालो नंदन ट्रेविल्स वारो आहे मां उनखे ॾाढो सुठे सां सुञाणींदो बि आहियां और मां हितां खां जीअं कटनी खां सिवनी मुंहिजो अच वञ ॾाढो रहंदो आहे कटनी खां सिवनी कटनी खां जबलपुर मुंहिंजो अक्सरु जेको सफ़र थींदो आहे उहो बसियुनि में ई थींदो आहे त मां कोशिशि ईहेई कंदो आहियां की नंदन ट्रेविल्स जेको मुंहिंजो पंहिंजो पहिचान जो बि आहे ऐं मूंखे किराए में बि उनमें ॾाढी बचत थींदी आहे घुमण में त मां कोशिशि इहा कंदो आहियां की मां नंदन ट्रेविल्स में ई सफ़र कयां और नंदन ट्रेविल्स वारे जी कई सारी गाॾियूं अथस जेकियूं सत्रहं सीटर खां वठी करे पच्चीस सीटर बि हलंदी अथस तीस सीटर बि हलंदी अथस पंजाह सीटर बि हलंदी अथस सठि सीटर बि हलंदी अथस नंदन वारे जी त मां ॻाल्हि हिकिड़ी ई चवण चाहींदुमि जेकी मां हिक दफ़ो हुनमें सफ़र पोइ कयां और हुनजो ॾाढो बुरे तरीक़े सां जेको एक्सीडेंट थियलु हुयो ऐं हुन नंदन बस जो पूरो नामो निशान मिटजी वियो मतिलब हुन बस खे न कोई सुञाणे पोइ सघे न पहचाने पियो सघे की कहिड़े ट्रेविल्स जी बस आहे अहिॾी कन्नी तरीक़े सां हुनजो एक्सीडेंट थियो हुयो और हूअ बस खाई में वञण खां बची वई हुई तंहिं टाइम त उन बस में मां न वेठो हुयुमि पर ईअं ई ॿियो बि हिक एक्सीडेंट थियो हुयो जंहिंमहिल मां उन बस में वेठो हुयुमि त नंदन ट्रेविल्स वारे जी बसियूं त मुंहिंजे ख्यालु सां टे सौ पार बसियूं सिटियुनि में हलंदियूं आहिनि टे सौ खां मथे सिटियुन में और टे सौ चार सौ बसियूं हुनजी पंहिंजी नंदन बस जी नाले सां हलंदियूं आहिनि नंदन वारे जी सतरि खां असी परसेंट बसियूं सठि सीटर सतरि सीटर मतिलब वॾियूं बसियूं अथस और नंदन वारे जो रिव्यू जेको आहे अॼकल्ह गूगल और एपनि में हलंदो आहे जीअं की रेड बस नाले सां उनमें असां बुकिंग बि करे सघंदा आहियूं त उनमें नंदन वारे त पंहिंजी तरफ़ा वीह परसेंट हुनखे ऑनलाइन टिकिट करण सां वीह परसेंट डिस्काउंट बि ॾींदो आहे और हूअं ई बि ट्रेविलिंग में नंदन बस ॾाढो सुठो आहे ऐं उनमें विशेष ॻाल्हि ईअं आहे की हर हिक बस में नंदन वारे जी टे माण्हू हूंदा ई आहिनि ॿ कंडक्टर हिक अॻिए गेट ते हिक पुठिते गेट ते और हिक ड्राइवर और किथे बि कोई बि एमरजेंसी थींदी आहे त हुनमें हिननि जी हर हिक बस में ॾाढी सुठी हिकिड़ी टेलीफ़ोन लॻियल हूंदी आहे जंहिंसां की कोई बि हुनमां कॉन्टेक्ट करे थो सघे पियो और नंदन वारे जी बस में हिकिड़ो जी पी एस नाले सां जेको ट्रेन जंहिंसां असां बस के कहिड़े बि ट्रेक करे सघंदा आहियूं उहो नंदन वारे जी हर हिकिड़ी बस में उहो जी पी एस लॻियल आहे ऐं हुननि जा मालिक ॾिसंदा रहंदा आहिनि की हीअं बस हींअर किथे पहुती आहे ऐं नंदन वारे जी जेकी टाइमिंग आहे हूअ ॾाढी सुठी टाइमिंग अथस हूअ अनावश्यक रूप सां कहिड़ी बि जॻह ते ॿीहंदो न आहे हुनजी जेकी टाइमिंग ॾिनल आहे की हिन टाइम खां हिन टाइम ते असां पहुचंदासी हो बराबरि उन ई टाइम ते पहुचंदा आहिनि ऐं हिन टाइमिंग जेका अरणी उन जा रिव्यू और ॾाढा सुठा अथस ऐं उन्हनि जे बस में वेहण माण्हू ॾाढो पसंदि कंदो आहे और हीअ ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे और हुजण बि खपे और उन्हनि जा जेका किराया अथस उहे मुंहिंजे ख्यालु सां सभिनि खां वाजिबु अथस और सभिनि खां घटि रेट में ई हुनजा बसियूं हलंदियूं आहिनि ऐं असां त कोशिशि इअ कंदा आहियूं की असांखा जीअं माण्हूं सलाहूं वठंदा आहिनि कहिड़ी बस में वञिजे त असांजी सलाहु ईअं हूंदी आहे की नंदन बस में ई माण्हूं सफ़र करे ऐं अॼकल्ह त शादी बारात में बि नंदन वारे जी एतरियूं बसियूं हलंदी आहिनि ओतरी मूंखे न थो लगे की कहिड़ी बि ट्रेविल्स वारे जी उहा बसियूं हलंदियूं हूदियूं